औ आं भिडिअ गेम्स नि बाथ्रा मिथिगौ नाथाय आं भिडिअ गेम्स गेलेनो मोजां मोना मानोना भिडिअ गेम्स आ सुबुंनि बेसेन गोसा समफोरखौ खहा खालामो आरो थांनानै थानाय एबा जौगानायाव हेंथा होयो नाथाय आं आंनिनो माखासे लोगोफोरखौ नुनो मोनदों बिसोरो ओरैबायदि भिडिअ गेम फोरखौ गेलेयो आरो बिसोरनि हुदाया नागारथावै आरो नागारथावै एबा नागारनो गोब्राब बिसोरो गावसिनि बेसेन गोसा समफोरखौ भिडिअस गेम गेलेनानै हगारहरो आरो ओंखाम जानो दुगैनो एबा उन्दुनो बेसोर बेफोर समफोरखौ बिसोरो भिडिअ गेम्स नि गेजेरजों हगार हरो आरो फरायनाय लिरनायावबो भिडिअ गेम गेलेनानै दुर्बल जालांनाय आरो नाम्बार खमफोर मोन्नायखौ नुनो मोनदों भिडिअ गेम आ मानसिनि थाखाय एबा मानसिनि देहानि थाखाय जोबोद गाज्रि मानोना बेखौ गेलेबाय थायोब्ला मानसिनि मेलेमा माखासे सान्नो हानाय गुनफोरा खमायलाङो आरो मेगननि नुथाय सक्तिआबो गाज्रि जालाङो बेनिखायनो भिडिअ गेम्स गेलेयैआ मानसिनि थाखाय गाहाम भिडिअ गेम गेलेनायखौ नागारनो हानाया मानसिनि थाखाय जोबोद मोजां बेनिखायनो भिडिअ गेम गेलेयैआनो मोजां आरो भिडिअ गेम खौ नागारनानै जिउआव दावगानायनि लामा लानाया गाहाम